माने बिदिनो अमाफोर बायोब्ला जोंथ' बेमार गोनां होननानै जों बोरै सिनायनो बिदिनो जों सिनायनाया बिदिनो माने थेन्थ'नायखौ नुब्लानो जों माने बेमारगोनां होननानै सानखायो अब्लाबो जों हमनो हाया हमस्लाबनो हाया बिदिनो बायनाङो ओमफ्राय बिदिनो लांनानै माने बायना लांनोसै बिदि माने बेमारगोनांखौ मोनलांसनब्ला बिदिनो थैबाय नोंहा लस जालायबाय आरो बिदिनो अमा बायो जोङो अमा बायब्लाबो अमाखौबो माने सिनायस्लाबनो हाया बे माने बेमारगोनां ओमफ्राय बिदिनो बेमारगोनांखौथ' अमाखौबो जों सिनाया अब्लाबो माने बायना लांबाय ओमफ्राय बेदिनो मोजां मोनलाङो माब्लाबा माब्लाबा गाज्रि मोनलाङो माब्लाबा बेमारगोनां माब्लाबा माब्लाबा माने बेमार गैयि मोनलांबाय बे जे बेमारगोनां मोनलांब्ला माने बे लस जाबाय आरो बिदिनो जि जायगायाव तिन हाजारनि बायो जोङो अबावबा सारि हाजारनि बायो बेखौ होमब्ला माने मोजां मोनलांब्ला नोंहा लाब जाबाय जुदि गाज्रि मोनलांब्ला नोंहा लस जाबाय बेबायदि आरो ना ओमफ्राय बेदिनो दाउफ्राबो जों मासेयाव तिनस' सारिस'नि बायो दा बेखौबो मोजां मोनस'ना बिदिनो जों सिनायनो हाया बे माब्लाबा सिनायोबो माने बेमार गोनाङा माबायदि बे थेन्थ'यो आरो बिदिनो जों लोगोफोरनाव सोङो खाथिनि मानसिफोरनाव माने सिनायनाय मानसिफोरखौबो जों लोगो मोनब्ला सोंनाय जायो बे दाउआ बेमारगोनां ना मा बाल आं बायगौमोन बिदि होननाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो लोगोआ नङा मोजांसो जोंनि न' खाथिनि ओंखायनो माने लां नोङो जेबो नङा बेमार गोनां एबा उनाव आंखौ हमफै आरो नङाब्ला बिदिनो माने मोजांब्ला नोङो आंखौ बुंनो हाफिनगोन बेबायदि बुंनाय जायो बेदिनो सोंनाय जायो माने फानग्राफ्रा बिदिनो माने थगायो नालाय ओंखायनो जों सोंनाय जायो आरो बेबायदि बे दाउआ मोजां नंगौ ना नङा अमाया मोजां नंगौना नङा जों माने बेंथल बाजारफ्राव बायनो फैयोब्ला बे बेफारिफोरनाव बायनाय जायोनालाय ओंखायनो जोङो माने मानसिफोरनाव एसे सोंस्लिउनाय जायो बिदिनो बोरमाफोर बायनो फैयोब्लाबो किसुमाना माने बेमारगोनां फानफैयो सोरबा मोजां फानफैयो सोरबा गाज्रि फानफैयो जों बेफोरखौ माने सोंनाय जायो सोंनानै ओमफ्राय जोङो बेखौ मोजां बोरैबाब्ला सिनायनायबो लोगो मोना अब्लाबो जों बायना लाङो बिदिनो मोजां मोनलाङो बिदिनो मोजां मोनलांब्ला माने नोंनो अनेख खामानि होबाय उनाव बेफोरखौनो माने फाननानै न'खरखौ सालायलांनो हाबाय आरो बोसोरसेयाव जों फाथालनै मोनो नालाय दाउ अमाफोरखौ बेबायदि ओंखायनो माने मोनसननो थान दाउफोरखौ अमाफोरखौ माने अनेख बोथोरखौ लानानै दाउआ बेमार जायो नालाय बेदि आरो नै दाबायदि समावथ' बेमार गैथ'वा दाउआ नै बे बिदिनो गोदोनिब्ला बोथोर थायोमोन बेमार जानाय दाउ अमाफ्राबो दा बोथोर गैला ओंखायनो माने दाउ अमाया माने एबाराव माने बे बोथोरावब्ला बारा बेमार गैथ'वा आरो बे समावनो बायना लानानै जों माने बायना लांनानै फिसिहैनो मोजां जायो आरो बिदिनो मासेयाव सारि हाजार खरि लायो अब्लाबो जोङो बायनांगौ जायो न'खरखौ सालायलांनो थाखाय बेबायदि